हैलो जय झूलेलाल रुपी सां ब्यूटी पार्लर ॻाल्हायो था छा मां मूंखे ऑक्सीजन फेशियल कराइणो आहे ऐं थ्रेडिंग बि कराइणी आहे हिनजो ह अघि छा थींदो अच्छा अच्छा थ्रेडिंग थ्रेडिंग जो छो छा अघि आहे पंजाह रुपिया ठीकु आहे ग वधीक वधीक वधीक अघि आहे वधीक आहे रेट तव्हांजो घटि क पैकेज आहे पैकेज आहे त ठीकु आहे हा अच्छा इंगेजमेंट पार्टी जो मेकअप थी वेंदो ॿियो पंद्रहं सौ हुन हुनजो हुन वधीक आहे ॾाढो वधीक आहे तव्हांजो रेट घटि कयो हा ठीकु आहे टाइमिंग टाइमिंग अब टाइमिंग तव्हांजी छा आहे मतिलब तव्हां कहिड़े महिल फ्री थींदव अठे ताईं आहे मुंहिंजे मेकअप में घण घणो वक़्तु वेंदो मतिलबु मूंखे टाइम सां पहुचणो आहे पार्टी में घणो मतिलबु वधीक टाइम थोरो और जल्दी जल्दी कंदो हा मां बि टाइम सां ईंदमि थी वेंदो न ठीकु आहे बसि बाक़ी घणो टोटल बतायो ॿुधायो सभिनि जो ऑक्सी फेशिल थ्रेडिंग और पार्ट मेकअप जो टोटल पहिरियों टोटल ॿुधायो त तव्हां पैकेज चओ त न मैनीक्योर पैडीक्योर बि आहे वैक्स वैक्स उस में वैक्स वैक्सिंग बि ईंदियूं ॾ छा घटि कंदो ट्वैंटी फाइव हंड्रेड बि वधीक आहे हा चओ था मुंहिजे बगल वारी ते कम में करे थी ठीकु आहे जय झूलेलाल